बिहु पटाटा दालि पकवान दालि भाॼी भुॻा चांवरु कढ़ी चावरु भिंडी बसरु सिङियूं सेयूं पटाटा पुलाव साई भाॼी भुॻी भाॼी पीज़ पटाटा टमाटा पटाटा टमाटर जी कढ़ी चांवर सेल मानी दही वड़ा ढोढो चटनी दाॻ पकल भाॼी तीवण मछी मगज़ जा पकोड़ा अंडे जा पकोड़ा